چار سو بیس ایک ہزار پانچ سو ستاون دس ہزار تین سو بیس پچاس ہزار پانچ سو پچاس اسی ہزار آٹھ سو اسی